हलो हा गुड आफ़्टरनून मैडम मां तव्हांजे कॉलेज में एडमिशन लाइ अप्लाए कयो आहे थैक्यूं रेशमा कुकरेजा बी कॉम जी एडमिशन मूंखे अकाउंट्स में इंट्रेस्ट आहे बी के वणंदी आहे मूंखे जाम यारहें ॿारहें में बी के जाम वणन्दी हुई हाणे बि मां स्पेशलाइजेशन हुनमें ई करणु थी चाहियां प्लस हुनसां गॾु सिन्धी लेंग्वेज बि मुंहिंजी नाइन्टी सिक्स आई हुयूं

हम्म हम्म मां लेंग्वेज में सिन्धी प्रिफर करणु चाहींदमि छो त मां सिन्धी आहियां आऊं मूंखे लॻंदो आहे कि पंहिंजी कम्यूनिटी लाइ मतिलबु असांखे बि सिखणु घुरिजे उहा सिन्धी कवियुनि जा संत कंवर राम हम्म आऊं जुड़ियानी करे कोई आहे राम जुड़ियानी हम्म ह्म्म्म ह्म्म हा इंग्लिश त जाम वणन्दो आहे वन ऑफ द फेवरेट सबजेक्ट आहे हिनमें सेवन्टी एट सेवन्टी एट अठहतरि हां मां पढ़ियां आहिनि उहे रुल्स तव्हांजी वेबसाइट ते हम्म मूंखे कुझु ठहणो ई आहे इन करे ई कॉलेज में एडिमिशन वठणु आई आहियां ऐं मां तव्हांजे कॉलेज जो जाम नालो ॿुधो आहे जाम ॿारनि सां ॻाल्हियो आहे हां उहे जाम सेटिस्फाईड आहिनि कॉलेज मां हिनजे करे ई मां आई आहियां हां डेफिनेटली हा

हम्म हम्म हम्म उहे मां राज़ी आहियां पालन करण लाइ हा हा पढ़िया आहिनि पढ़िया आहिनि रुल्स रेगियूलेशन पढ़िया आहिनि सभु राज़ी हा हा हा हा हा छो त मूंखे कुझु लाइफ में करिणो आहे इन करे ई मां तव्हांजो कॉलेज प्रिफर थी कयां थैक्यूं सो मच मेम